ई केना होइ छै जनु इहाँ हम एलहुॅं हन पटनासऽ एलहुॅं हन हमरा बुद्धा पार्क जेनाइ अए हूॅं हमरा बहुत समान छै अहाँ कोना पैसा लेबै किराया भाड़ा से हमरा कहू पाॅंच सए रुपैआ आ हम कनी बहार सऽ आयले छी तऽ पाॅंच सए रुपैआ रहत तब ने समान हमरा बहुत अए कनी छूट छाट नहि करबै अच्छा ठीक

अच्छा ठीक छै तऽ आउ कनी कमबेस करथिन तब ने हँ तब ठीक छै तऽ एलाक बाद ने आबौथ ने समान बहुत छै धियोपुतो दू गो चारि गो छै ऊँ हूँ

अच्छा ठीक छै पहुँचू तक्कर बाद अच्छा अच्छा ठीक हॅं अच्छा ठीक छै अच्छा ठीक छै आउ आउ आउ हँ अच्छा अच्छा हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा ठीक हॅं हॅं अच्छा हँ हँ हँ हूॅं

अच्छा हॅं हॅं हॅं